रोजी रोटीके लिय लेल हमसभ बहुत मेहनत करैत छी किआ तऽ की कहय छै जेना सिलाइ मशीन राखने छी घरमे तऽ ककरो कपड़ा लत्ता सी लेलहुँ बाजूसभके लोकके तऽ किछु पैसा आबि गेल तऽ ओहिसँ अपन रोजी रोटी चलैए ओहिसँ नहि होइए तऽ कनि खेती बाड़ी कऽ लेलहुँ ओहिसँ रोजी रोटी चलैए किछु पैसा आमदनी भऽ जाइए ताहि दुआरे सभ चीज अपन करय पड़ैए जेंटस जेए ओहो बाहरमे रहैत छथिन तऽ दू ट रुपैआ जे हुनका मिलैत छै से दय छथिन तऽ ओहिसँ अपन बाल बच्चाके पोसैत छी रोजीरोटी चलाबै छी आओरो हमरा सभके कुनू चीजके सुविधा तऽ नहि यऽ गाँवमे एहि दुआरे कहुना अपना समयके बिताबै छी बालबच्चाकऽ रोजी रोटी पुराबैत छी ताहि दुआरे सभ चीज करय पड़ैए सभ चीज के सुविधा किछुकऽ सुविधा नहि यऽ तऽ हमरा सभके बच्चा सभक इएहसभ काम कयकऽ अपन बाल बच्चाके चलाबैत छी रोजी रोटी पुराबैत छी